हैल्लो वैरी गुड मार्निंग हांजी बिल्कुज तुस क्रैक करी सकदे ओ की निं करी सकदे म्हेशा जेह्ड़ी ऐ अपनी अस आखने के पाजटिव अप्रोच कन्नै गै कोई बी जेह्ड़ा कम्म करना पैह्लें ते नैगटिविटी ते अपने अंदर आन ही निं ना की नेईं करी सकनी आं जां नेईं इ'यै आखना कि हां कोई बी कम्म गी हत्थ पाओ पैह्लें ते इ'दे आस्तै गै पाना कि में करना ते में करी सकनी आं ठीक ऐ नेईं नेईं नेईं नेईं दिक्खो ना मेरी गल्ल सुनो तुस के ऐस्स क्लीयर करना ऐ ठीक ऐ तुसेंओह्दे बिच्च तुसें स्कोप केह् करना तुसें ते समझी लाओ पास करना ना सब्जैक्ट बाकी अगर तुस अगर तुस क्लीयर करी जंदे ओ ते ओह्दे बाद तुसें कोई डोगरी थोह्ड़े पढ़ानी ऐ निं ना पढ़ानी तुसें डोगरी ते फिर ओह्दे बिच्च स्कोप दा केह् मतलब जि'यां दूई दीई लैंग्वेज न जि'यां अस आखने आं हिंदी ऐ संस्कृत जि'यां दूई लैंग्वेज कन्नै करदे ते इ'यां गै डोगरी बी ऐ बिलकुल बिलकुल बिलकुल बड़ी अच्छी सोच ऐ

दिक्खो ना मेरी गल्ल सुनो इसलै हून डोगरी दा बड़ा जैदा स्कोप ऐ और हर बंदा जेह्ड़ा कि इसलै अपनी भाशा गी लेइयै बड़ा जैदा जागरूक होई गेदा इक ते ओह् और दूई गल्ल एह् ऐ कि हून नमीं जेह्ड़ी ओह् आ दी ऐ ऐजुकेशन पालसी जेह्ड़ी आ दी ऐ ओह्दे बिच्च फिफ्थ तक्कर बच्चा जेह्ड़ा उस्सी कम्पल्सरी होई गेदा उस्सी अपनी रीजनल लैंग्वेज पढ़ना ओह्दे ओह्दे आस्तै समझी लैओ कम्म जेह्ड़े न कि ओह् बड़ी स्पीड कन्नै चला दे न जि'यां ट्रांसलेशन बगैरा जि'यां साढ़े क्लासेस जेह्ड़ियां बोर्ड ने ओह् कराइयां ट्रांसलेशन करोआइयां समझी लैओ जिन्ने बी प्रोजैक्ट हैन ओह् सारी डोगरी च करोआइयां और हर क्लास दी करोआई ऐ एह्दे कन्नै होर बी बड़े जैदा जेह्ड़े सैंटर दे प्रोजैक्ट न ओह् बी इस लैंग्वेज च जेह्ड़े न आ दे न और इस सब्जैक्ट दा बड़ा जैदा स्कोप ऐ ओह् अपने पर डिपैंड करदा कि तुस उस सब्जैक्ट गी किस लैवल तक्कर समझी लैओ तुं'दा इंटरस्ट ऐ ओह् तुस किन्ना ऐक्सपलोर करदे हो एह् एह् अपने पर गै डिपैंड करदा हून पिच्छें कोई दो साल या डे साल दी गै गल्ल ऐ जेह्ड़े कि फोर्टी नाइन जेह्ड़े न ओह् असिस्टैंट प्रोफैसर लग्गे न हून बच्चे एह्दे डोगरी ते इ'यां गै समझी लैओ कि अस जेह्ड़ा सब्जैक्ट ऐ एह्दा स्कोप ऐ ही ऐ डोगरी दा बी बड़ा स्कोप ऐ रेडियो च एह्दियां ओह् न पोस्टां न फिर इक ते दूरदर्शन च एह्दियां न हर डिपार्टमैंट च जेह्ड़ियां कि एह्दी लोड़ पौंदी गै पौंदी ऐ ऐसा निं ऐ कि स्कोप निं ऐ स्कोप ब्हौत ऐ बिलकुल बिलकुल अगर हांजी अच्छा मेरी ओह्दे पर फेसबुक उप्पर हां मेरी बोल्लो दिक्खो लिखने दा ऐक्सपीरियंस अस आखने आं कि कुसै कोलूं कोई बी जेह्ड़ी ऐ कि जबरदस्ती नेईं करवाई जाई सकदी एह् जेह्ड़ियां एह् जेह्ड़ियां चीजां जेह्ड़ियां होंदियां न अस जेह्ड़े आस्सै पास्सै जो बी कुछ दिक्खने आं ना ते ओह् उ'ऐ चीजां जेह्ड़ियां कि अस आखने साढ़े भाव बनियै ते ओह् बाह्र निकलदे न अपने तक्कर पुज्जी जंदे न ओह् ते उस्सी अस जिसलै कोई चीज दिक्खने आं साढ़ा जेह्ड़े ऐ कि दमाग अस आखने आं कि ओह् जेह्ड़ी चीज केईं बारी होंदी ऐ कि बार बार ओह् उ'ऐ स्हाड़े ख्याल आंदे कि एह् गल्त हो दा गल्त होआ दा ते उ'ऐ इक बिचार बनियै ते ओह् कैह्दे पर उतरी जंदा कताबें पर उतरी जंदा ते ओह् ऐ निक्के निक्के काकलें पर उतरदे उतरदे इक कताब दी जेह्ड़ी ऐ ओह् शेप लेई लैंदा होर हां जी जी जी हां जी हां जी दिक्खो जिसलै बनदा ना सलेबस ते जेह्ड़े केईं बारी कि होंदा ऐ कि लैक आफ नालेज जेह्ड़े सलेबस जेह्ड़े बनांदे न उ'नें ई बी होई सकदा ऐ में गै सलेबस बनाऽ दी होआं मेरी गै ओह् कमजोरी होऐ में उस कताब दा जां उस राइटर दा में जेह्ड़ी ऐ अच्छी चीज जेह्ड़ी ऐ कि नेईं पढ़ी दी होऐ में दुए कुसै दी ओह् चीज पढ़ी दी होऐ ते जिसलै ओह् सलेबस बनदे न ओह् जेह्ड़ा समझी लैओ कि उत्थै सलेबस बनाने आह्ला ओह् ओह्दी नालेज पर डिपैंड करदा ते ओह्दी मर्जी पर की ओह् समझी लैओ कि ओह्दे बिच्च केह् रक्खा दा केह् निं रक्खा दा ते इ'यै इ'यै होंदा हून बड़े बड़े राइटर जेह्ड़े नै बड़ा अच्छा लिखदे न किश राइटर्स ते ओह् नेईं समझी लैओ कि ओह् सलेबस तक्कर नेईं पुजदे हैन ओह् की निं पुजदे के ओह् एह्दा इ'यो कारण होंदा ऐ कि होई सकदा ऐ कि उं'दी एप्रोच च निं होन हां एह् एह् आह्ला कोई क्राइटेरिया निं होंदा कि जेह्ड़ा पढ़ाने आह्ला जेह्ड़ा ऐ ते उस्सी ते नालेज होंदी गै ऐ ऐसा ते कोई डिफिकल्ट टाइम तुस जि'यां आखदे कि उधमपुर दा अगर तुस उं'दी उं'दियां पढ़दे ओ देशवंधु नेईं देशवंधु डोगरा नूतन हुंदे नावल पढ़दे ओ ते ओह् सारे पढ़ी लैंदे सब हां उं'दी जेह्ड़ी भाशा जेह्ड़ी ऐ कि हून अस आखने आं कि हर ज'गा दी भाशा जेह्ड़ी ऐ ओह् अलग अलग होई सकदी ऐ मात्रेयां दा फर्क होई सकदा ते बाकी ते डोगरी ते डोगरी ऐ ना ओह् ते ओह् ऐसा कोई क्राइटेरिया निं ऐ हून देशबंधु डोगरा नुतन हुंदे अगर तुसें पढ़दे ओ उं'दियां ते उं'दियां क्हानियां बी लग्गी दियां न ऐम्म ए च लग्गी दियां उं'दियां नावल लग्गे दा उं'दा शायद तुसें गी बी लग्गे दा होना किश उं'दा डोगरा नूतन हुंदा हांजी नेईं ओह् ते ओह् ते है गै दिक्खो ना जिसलै विद्यार्थी जां स्टूडैंट ऐ ते उस्सी ते सिर्फ इक कताब पर जां इक्कै आथर जां इक ओह् होंदा राइटर जेह्ड़ा ओह्दे पर ते निं रौह्ना होंदा ना उस्सी ते फील्ड जेह्ड़ा ओह्दा ते बड्डा होंदा अगर तुस कुसै कम्पीटीटिव एग्जाम आस्तै अगर तुस त्यारी करा दे ओ ते फिर तुस आखो कि जेह्ड़ी तुसें गी कताब लग्गी दी ऐ कोई दो सौ पेज दी कताब लग्गी ते ते ओह्दे पर डिपैंड निं तुसें रौह्ना ना ओह् ते अस तुसें गी अग्गें पिच्छें बी जेह्ड़े न हत्थ मारने पौंदे न ओह् ते आपूं हून केईं बारी होंदा कि तुस अगर इंटरस्ट रखदे ओ साढ़ी डोगरी दा मटीरियल कि बड़ा जैदा डोगरी दा मटीरियल जेह्ड़ा ऐ कि ऐ कि एह्दे पर नैट्ट पर ऐ इसलै बड़े सारे लोग बड़े जैदा लोग जेह्डे़ न कि ओह् नैट्ट उप्पर बड़े ऐक्टिव न ओह् अपनियां इ'यां पोस्टां जेह्ड़ियां डोगरी संस्था दी गै में गल्ल करी लेई जेह्ड़ी स्टूडैंट करा दी ही लड़की गल्ल कि डोगरी संस्था जां मेरे पेज जेह्ड़े न ओह् ओह्दे पर कांटीन्यूली में ओह्दे पर पान्नीं जेह्ड़ी बुक्स जेह्ड़ी और इन्फरमेशन एह्दे कन्नै कन्नै जेह्ड़ियां कताबां पब्लिश होंदियां जेह्ड़ी रलीज होंदियां न ओह्दी सारे इंफरमेशन जेह्ड़ी ऐ ओह्दे पर पाई दी होंदी ऐ जिस दिन रलीज होंदी ऐ उस्सै दिन गै ओह्दे पर आए दा होंदा ऐ इ'यां अगर तुस पढ़ो ते बड़ी जैदा नालेज जेह्ड़ी ऐ ओह्दे और ऐसा निं ऐ कि तुस अगर केईं ऐसे फेक ओह् बी पेज बी बने दे न उ'न्दे पर निं जेह्ड़े अच्छे राइटर्स दे पेज बने दे जां जि'यां संस्थाएं दे जेह्ड़े पेज बने दे न उं'दे पर ते जेह्ड़ा मटीरियल जाग बिलकुल स्हेई मटीरियल जाग और ओह्दे कन्नै जेह्ड़े ओह् स्पैलिंग जेह्ड़े न उं'दा बी ध्यान रक्खने पौंदा ओह्दे पर जेह्ड़ी जि'यां डोगरी संस्था दे पेज उप्पर जेह्ड़ी पोस्ट जंदी ऐ ओह् पोस्ट मि'यें पोस्ट करनी आं ओह्दे पर डोगरी संस्था दे डोगरी संस्था दी शायद तुसें गी पता बी होग में डोगरी संस्था दी सैक्टरी आं जेह्ड़ा जेह्ड़ा मेरा पेज होंदा ओह्दे पर बी जेह्ड़े स्पैलिंग जेह्ड़े होंदे न ओह् करैक्ट होंदे न करैक्ट इन दा सैंस होई सकदा ऐ कि दस पोस्टां होन ओह्दे च इक दो मात्रा दी कोई टाइपिंग दी जां इ'यां गल्ती होई सकदी अदरवाइज इ'यां कोई गल्ती निं ओह्दे पर रक्खी दी होंदी अगर उस्सी बी तुस पढ़ो ते ओह्दे कन्नै बी नालेज जेह्ड़ी ऐ तुं'दी इम्प्रूव होई सकदी ऐ में आखनीं कि स्पैलिंग जेह्ड़े न ओह् इम्प्रूव होई सकदे न अगर तुस कांटीन्यूजली ओह् आह्लियां पोस्टां जेह्ड़ियां ऐ ओह् बी पढ़ो ते ओके ओके वैल्कम